ہیلو جی

جی جی کیا کیا کیا وہ بتائیں جی اچھا یہ پیٹ درد کب سے ہے اُس کو اچھا اچھا اچھا اچھا صبح چار بجے سے اور ابھی اُلٹی بھی کر رہا ہے وہ جی اچھا اچھا تو رات میں کیا کھلائے تھے آپ اُس کو جی جی جی بالکل خیر بچے آج کل باہر کی چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں اُس کی وجہ سے دقت آ جاتی ہے جی کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں کچھ دوا سجیشن کردیتا ہوں آپ کو لِکھ دیتا ہوں یہ آپ ہی کا نمبر ہے تو میں اِس پہ کچھ دوا لِکھتا ہوں اور آپ کو واٹس ایپ کردیتا ہوں آپ وہ دوا میڈیکل اسٹور سے لے لیجئے اور اُس میں لِکھ دیں گے کہ کتنا کتنا کتنا لینا ہے اور کس کس ٹائم پلانا ہے فیور زیادہ تو نہیں ہورہا ہے جی جی جی ہاں جب تک دوا کا اثر رہتا ہے اُس کے بعد پھر آ جاتا ہے فیور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ آج کل وائرل ہی چل رہا ہے بچوں کو کم سے کم دو تین دِن رہے گا اور میں دوا دیتا ہوں آپ اِس کو کنٹینیو کھلا کھلائیے گا ایسا نہیں کہ ایک خوراک کھلانے کے بعد اگر آرام ہو جائے تو آپ دوا بند مت کیجئے گا وہ تین دِن کھلائیے تین دِن کے بعد وہ اِنشاء اللہ آپ کو آرام آپ کے بچے کو آرام ہوجائے گا تو میں اِسی جی جی جی جی جی کل آ صبح نو بجے آپ کو وقت مِلے گا آ جائیے گا نہیں تو پھر فون پہ ہی بتا دیجئے گا دوا پھر چینج کردیں گے لیکن انشاء اللہ آپ کو آرام ہوجائے گا دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائم ٹو ٹائم بچے کو کھلائیے اور تھوڑا کھانے پینے پہ دھیان دجیئے گا جی جی بالکل ناریل پانی وغیرہ دے سکتے ہیں کوئی دقت نہیں اُس میں لیکن تھوڑا ٹھنڈے ٹھنڈے اُس سے بچائیے گا جی جی ٹھیک کوئی نہیں ٹھیک کوئی نہیں کرسکتے اوکے ٹھیک اوکے جی جی میں اِسی نمبر پہ بھیجتا ہوں آپ کو دوا ٹھیک